आगुमे पर्व ने जे जितिया आबि रहल छै जितियासे बाल बच्चा जे छी बाल बच्चा लेल कए रहल छै जितिया जितियामे जे छै से पर्व भाद पद आसिनमे भए रहल छै तकरबाद आबय छै जे दुर्गा पूजा दुर्गा पूजामे सब कोइ अङ्गना घर नीपय छै अङ्गना घर नीप पोछि कए दुर्गा मायके पूजय छै सहय छै साँझ बाती दै छै करय छै तकरबाद आबय छै लक्ष्मी महरानी लक्ष्मी महरानीमे जे छै से अपन पूजा पाठ कए कऽ अङ्घगना घर नीप पोछि कऽ चढ़ौआ बढ़ौआ कए कऽ बाल बच्चाके आनन्द करय छै तब आबि रहल छै छैठ दीपावली दीपावलीमे तब जे छै से दीया जरबय छै औंका पाती बनबय छै औंका पाती बनाकऽ दीया जरबय छै धनतेरस होइ छै एगो दीया जरय छै दीपावलीमे भी केना जाइ छियै जे जादे दीया जरय छै दीपावली खेलय छै बाल बच्चा खुशी मोनसँ मनबय छै दौड़ धूप करय छै अङ्गना घर नीपा पोछी सब चीज करय छै चढ़ौआ बढ़ौआ सबचीज करय छै तब आबय छै छैठ छैठमे जे छै नारियल सेब सन्तोला अँगूर जे फल फूल होइ छै सब मङ्गबै छै पूड़ी पकवान सब करय छै छैठ माय लगन घाटपर जाइ छै घाटपर जाइ छै हाथ उठबय छै हाथ उठा कऽ सँझुका अर्घ दिन हाथ उठबय छै भोरका अर्घ दिन पूड़ी पकवान फेन बना कऽ फेन जाइ छै जाइ छै बड़का अर्घ दिन जे पार लागय छै तब आबय छै नेमान नेमान आबय छै अङ्ना घर नीप पोछि कऽ नेमान चढ़ौआ बढ़ौआ कए कऽ जे छै से धियापुता सब प्रसादी बिलहय छै मतलब दै छै खाइ लए तकरबाद जे छै से ई आबय छै नहि

तकरबाद जे छै से आबय छै नेमान सब तब आबय छै तिला सङ्क्राति तिला सङ्क्रातिमे मुरही चूड़ाके लाके पर्व होइ छै पर्व होइ छै धिया पुता खाइ छै पीयै अङ्गना घर नीप पोछि कए बनबय छै खाइ छै पीयै छै दौड़ धूप करय छै

आगूमे आबि जाइ छै देब उठान देवउठाओनमे दूरा घर नीप पोछि कए जे होइ छै से अपन बाल बच्चाके खिया पियाकऽ देव उठान नीप पोतय छै तऽ आगा नेमान तब आबय छै जे जे नेमा नेमान नहि जे धान लाबय छै धान फुरकय छै चूड़ा कुटय छै दूरा घर नीपय पोछय छै नीप पोछि कए चढ़ौआ बढ़ौआ कए कऽ तब जे छै से दूध लाबा चढ़ा कऽ तब जे छै से बाल बच्चाके दै छै सब बाल बच्चा आनन्दसँ रहय छै नहेनाइ धोनाइ पर पब पाबनिमे कूद फान करय छै सर हम तऽ चलि जाउ ने बारह महिनामे बारह गो पर्व होइ छै बारह महिनामे बारहगो पर्व होइ छै सब पर्व तऽ कहय छै